हैलो बोलिए सर है सर है जी नर्सरी से बोल रहे हैं मेरा नाम रौशन कुमार हुआ आपका नाम क्या हुआ सर आपका नाम क्या हुआ सर कहाँ से बोल रहे हाँ बोलिए आप क्या हाँ है सर आम का पेड़ हो गया आम हो गया कटहल का पेड़ हो गया और विभिन्न प्रकार के पेड़ हो गया बोलिए ना आम में विभिन्न प्रकार के जाति हैं उनमें से बोल दीजिए हाँ मालदों हो गया सीपिया हो गया किसिम भोग हो गया हाँ बोलिए हाँ है सर पचास पीस ले रहा है किसमें से किसिम भोग लेना है कि सीपिया लेना है कि मालदो मिक्स करके लेना है हाँ पीस कर के लेना है आपको पचास पचास पीस

हाँ जी सर हाँ लीची का पेड़ है सर हाँ कर देंगे अंगूर भी है

हाँ सागवान भी है सी सीपिया का एक पेड़ हो जाएगा आप डेढ़ सौ रुपया हाँ मालदो का भी दो सौ मालदो का दो सौ किसिम भोग में हो आपको दो सौ लग जाएगा

बिज्जू आपको उसको डेढ़ सौ लग जाएगा लीची लग जाएगा आपको दो सौ अमरुद लग जाएगा आपको सौ रुपया और फू

शाही भी है चाइना भी है प्रणाम सर धन्यवाद